असां घर में असां अॼुकल्ह घर में त ॾाढी पीअण जी शयूं ठाहींदा आहियूं छोकी अॼुकल्ह न गरमियुन में छा थींदो आहे माण्हुनि खे घटि सुठी लॻंदी आहे रोटी ऐं चवंदा आहिनि की पीअण जी शइ ज़्यादा हुजे त असां पीअण जी शइ ज़्यादा ठाहींदा आहियूं जीअं जूस थी वियो लसी थी वई गरमियुनि में लस्सी केॾी वणंदी आहे मीठी लस्सी ऐं जो नमकीन लसी थींदी आहे छाछ उहो बि वणंदी आहे असां उहो बि पींदा आहियूं ऐं चांहि जी त तव्हांखे ख़बर अथव सिंधियुनि माण्हुनि खे केॾी बाहि हूंदी आहे सुबुह शाम डींह राति जेॾीमहिल चओ चांहि त चांहि बि असांजे घर ॾाढी ठहींदी आहे ऐं लसी जूस थी वियो असां त जूस जीअं बाहिरियों न वठंदा आहियूं घर में ई ठाहे करे जूस पींदा आहियूं ताज़े फ्रूट जो ऐं गरमियुनि में जीअं गरमी न लॻे त शिकंजी बि ठाहींदा आहियूं असां शिकंजी पीअंदा आहियूं घर में ऐं डाढी सा डाढी सुठी सुठी थींदियू आहिनि डाढी सुठी ॿिया ॿी बि थींदियूं आहिनि जीअं असां निम्बू पाणी ठाहे पीअंदा आहियूं चांहि ठाहे पीअंदा आहियूं जूस थियो अलॻि अलॻि तरह जा मॉकटेल शेक शेक ठाहींदा आहियूं जीअं स बनाना शेक थियो एप्पल शेक थियो असां इहे सभु ठाहे करे उहा बि पीअंदा आहियूं त ॾाढी पीअण वारी शइ उहो त असां ॾाढी ठाहींदा आहियूं घर में पंहिंजे